हाँ हलो एस वी आई साइट वो बैंक के प्रबंधक बात कर रहे नमस्ते सर सर वो मुझे ये जानना था मुझे है ना सोने पर अपने गिरवी रखना था लोन चाहिए सर मुझे लोन चाहिए एक अर्जेंट में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है यही दो तीन तोला होगा

मुझे चार पाँच लाख रुपये तक लोन चाहिए हाँ तो सर मुझे ये जानना था कि जो मेरी लोन की लेने की जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या क्या रहेगी और इसमें मतलब किस किन किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी

हाँ सर हाँ हाँ ठीक है हाँ और भी हाँ सर तो लोन तो सोने पर लग रहा है रजिस्ट्री किस लिए अच्छा सबूत के तौर पर ठीक है तो सर मुझे क्या है ना थोड़ा जल्दी ही चाहिए लोन क्या है मुझे पैसों की सख़्त ज़रूरत है जल्द ही तो हमें बता सकते हैं कि कब तक मिल हाँ अच्छा हाँ

ठीक है तो सर मुझे मिल सकता है हाल के हाल ही हाँ सर ठीक है सर हाँ ठीक है धन्यवाद हाँ